ہمارے علاقے میں بہت سارے اس طرح کے دستکاریاں ہیں جو جیسے ہمارے یہاں پینٹنگ کے بت بناتے ہیں پینٹنگ کے پینٹنگ کے بت بناتے ہیں اور مندروں میں جا کے اسے مہنگا بیچتے ہیں کمہار پینٹنگ بناتے ہیں اور اسے بیچتے ہیں ہمارے یہاں ایسے ہی بہت سارے بہت سارے آرٹس ہیں جیسے کڑھائی ٹیکنالوجی ایسے ہم بناتے ہیں اور مندروں میں اس سے بت وغیرہ بناتے ہیں اور اسے آگے مندر میں جا کے بیچتے ہیں آگے اسے مندر میں جا کے بیچتے ہیں اس لیے ہمیں بت وغیرہ دستکاریاں بہت اشارہ مجسمہ سازی ٹیکسٹائل مٹی کے برتن مٹی کے برتن پینٹنگ بناتے ہیں اور اسے باہر بازار میں جا کے بیچتے ہیں